اترپردیش کا ہیلتھ کیئر سسٹم کہ اس کی صلاحیتوں کی بات کریں تو معیار یا استطاعت تو معیار میرے جاننے میں کوئی بہت بہتر نہیں ہے کیونکہ کافی دشواریاں ہوتی ہیں اور استطاعت کی جہاں تک بات ہے تو یہاں پر اکثریت ہر جگہ جو ہے ایک ایسے طبقے کی پائی جاتی ہے جو مالی طور پر بہت زیادہ مضبوط نہیں ہوتے تو ان کے دسترس سے یہ چیز باہر ہوتی ہے اور کافی افراتفری کا ماحول ہوتا ہے اور رسائی جو ہے اس میں بھی کافی دشواری ہوتی ہے بہت وقت لگتا ہے